جی السّلام علیکم میم آ جی میم میں کیا آپ پرنسپل میم بات کر رہی ہیں میم میں عبا شاد بات کر رہی ہوں میں آپ کی کلاس میں انٹر میڈیٹ کی اسٹوڈینٹ ہوں جی میم بات یہ ہے کہ میری ایک ایک مسئلے پر آپ سے بات کرنی تھی مجھے جی میم بات یہ ہے کہ میرے فادر ہیں ابھی علی گڑھ میں پوسٹ آفس میں کام کر رہے ہیں تو اُن کا ٹرانسفر بلرام پور میں ہو گیا ہے جس کے لیے مجھے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے آگے پڑھنے کے لیے جی میم میری کلاس ٹیچر کا نام نازش میم ہے جی جی جی میم وہ تو مجھے پتا ہے اُس کا سارا پروسس میم نے مجھے بتایا تھا تو میم وہ مجھے کب تک مل جائے گا میم دو دِن تو بہت زیادہ ہو جائے گا میرے لیے اگر آپ اُسے کل آ کل تک ارینج کرادیں کیوں کہ میں اور میری فیملی کل ہی شفٹ ہو رہے ہیں ہم بلرام پور میں ٹھیک ہے میم میم ٹھیک ہے پھر میں کل آتی ہوں آپ کے پاس اوکے میم شُکریہ جی میم شُکریہ میم جی اللہ حافظ